हमरो गाँवमे मतलब कि कला कऽ प्रोत्साहित बहुत सारा लोग छै स्थानीय कला कऽ प्रोत्साहित करै छै हमर घरके बगलमे बड़े पापा छै वह अच्छा खासा हारमोनियम बजाबै छै आओर लोकगीत गाबै छै आओर अलग अलग तरहके गीत गाबै छै जेकि कल्चरके प्रोत्साहित करै छै ओकर बाद हमर भारत नाट्य कला क्षेत्रसँ जुड़लो छिऐ जेकरामे कि भारतके संस्कृति या ओकर भाषा या ओकर नाटक ओकरा प्रदर्शित करैत छिऐ ओकरो गीत गाबै छिऐ ओकरा पर हमरा भी हमरा भी सीखना छै ओ चीज सब हारमोनियम वादक छै नालवादक छै आओर बांसुरीवादक छै ओ सब वजहसँ बच्चा भी प्रोत्साहित करै छै आओर खुद भी बहुत सारा इवेंट करै छै आओर अइसनो इवेंट करै छै जेकरासँ हमलोग कल्चर कभी खतम नहि हो कल्चरके प्रोत्साहित करै छै ओकरामे जो जे बच्चा ओकरा एक्टिव रहै छै जे जे कला सीखै लऽ चाहैत छै ओ सबकेँ ओ सुनी हमेशा प्रोत्साहित करैत छै आओर बड़ा बड़ा स्टेज पर यहाँ सँ मुम्बई तक गेलो छै हमर गाँवके लड़का सब आओर हमे भी जुड़ी गेलो छिऐ उस क्षेत्रमे आओर काम करी रहलो छिऐ हम अभी दू तीन इवेंट करी चुकलो छिऐ आओर अपना कलाके प्रदर्शित करी चुकलो छिऐ नाट्य कला सङ्गीत कला नृत्य कला सबके नालवादक हारमोनियमवादक इत्यादि